जोंनि ओनसोलाव जोङो दावबायनायनि हान्था मेलानि फारसे जों नोजोर बोयोब्ला जोङो लामानि फारसेखौ जों नोजोर होनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा नै जोंनि आसामनि आसामनि सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि लामाफोरा ओरैबायदि गाज्रि जे जोंहा थांलाय फैलायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो लामाफोरा फाक्का नङा लामाफोरा जोंना अन्थाइनि दा बेफोरखौ जों बेफोरनि गेजेरजों जोङो हान्था मेला खालामोब्ला ओरैबायदि जों लेट जायो जोंहा थांलाय फैलाय खालामनायाव ओरैबायदि खस्थ' जायो जेरै भुटानथिं थांनाय लामा बे लामाफोरा ओरैबायदि हाद्रि हाला जोंहा बेव थांनांगौवाव ओरैबायदि सम लायो जे बेफोरनि लामाया बिच मिनिटनि लामाबा जोंहा बेयाव एख घन्टानिबो बारा जोंहा टाइम लायो दा जोङो बेफोरखौ फोसाबनांगौ होननानै जों सानो आरो जों बेफोर लामाफोरखौ फोसाबनो थाखाय जों सरकारनिसिम मोनसे खावलाय हरनाय जायो